جی ہیلو ہاں اسپکٹر صاحب بات کر رہے کیا جی سر میرا کچھ دن پہلے ایک میرا فون چوری ہو گیا تھا اور اس کی اپلیکیشن بھی میں نے پولیس تھانے میں دیا تھا سمجھ رہے سر تو ابھی جو ہے مجھے آئی ایم ای آئی نمبر جو بند کروانا تھا اپنے فون کا تو سر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیونکہ موبائل تو ملا ہی نہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ آئی ایم ای آئی نمبر بند کروا دیا جائے کون سا نمبر سر موبائل نمبر یا آئی ایم ای آئی نمبر ہاں موبائل نمبر بھی یاد ہے سر اور آئی ایم ای آئی نمبر بھی یاد ہے سر ہاں تو یاد تو ہے سر تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا سر جی جی جی جی اوکے

اچھا سر ایکچوئلی سر میرا فون آئی فون تھرٹین تھا سر ہاں ہاں سر اس طرح سے میں راستے پہ جا رہا تھا جی اور اچانک رش بہت زیادہ تھا بھیڑ بازار میں بس کسی نے یونہی جیب سے نکال لیا سر پتا ہی نہیں چل پایا میں بہت پریاس کیا لیکن نہیں مل پایا سر تو اس لیے مجبوراً جو ہے مجھے تھانے میں رپوٹ کرانا پڑا اپلیکیشن دینا پڑا میں سوچا سر سے بات کر کے کچھ اس کا سلیوشن نکال کے کم سے کم نہیں کچھ ہو پا رہا تو آئی اے ایم آئی نمبر جو ہے بند کروا دیں موبائل کا تو ٹھیک رہے گا بہتر رہے گا

جی سر جی جی سر جی سر ٹھیک ہے سر ٹھیک تھینک یو سر ٹھیک اوکے سر تھینک یو تھینک یو جی جی سر اوکے تھینک